आङो सप्ताह खनसेसो सिगां फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामनाय गस्लाया शार्टखौ जोबोद बे शार्ट आं जेरै मबाइलनि फ्लिपकार्टआव नुदों बेबायदिनो कालाराबो मोगथांआव एखे जाना फैदों बेखौ नुनानै मोजां मोनदों आरो बे शार्ट बे शार्टनि दामा हाथायाव फाननाय हारनिख्रुइ खमसिन जानायनि थाखाय आं बे शार्टखौ बिहरनानै गाननो मोजां मोनदों